हुन जि'यां बड़ियां गर्मियां पौंदियां ते बहुत सारे जेह्ड़े पक्षी होंदे ओ इ'यां मरी बी जंदे इन्नी गर्मी बिच ठीक ऐ ना ते लोकें गी एह् ध्यान रक्खने चाहिदा कि ओह् बी उं'दे बिच बी जान ऐ ना उं'दे आस्तै ना मतलब तुस उं'दे आस्तै ना मतलब बहुत किश करी सकने ओ ठीक ऐ ना जि'यां कि तुस मतलब उ'नें दाने पाई सकने उं'दे आस्तै इक अलग घर बी बनाई सकने ऐसे चिड़िया घर बनाई सकने जित्थै ओ बैठियै थोह्ड़ा विश्राम करी लैन ते थोह्ड़ा दाना पानी चुग लैन ठीक ऐ खेत्तरें बिच बी तुस इ'यां करी सकने ओ ते उ'नेई मतलब उ'नें पानी पानी देना ते बहुत ई इम्पार्टैंट ऐ